میرے خاندان میں سب سے ثقافتی روایت یہ ہے کہ جب تہوار ہوتا ہے جیسے عید یا بقرا عید ہوتا ہے تو گھر پر سوئیاں بنتی ہیں شیر بنتی ہے کھیر بنتی ہے اُس دِن

سب مسلمان بھائی ایک دوسرے سے عید ملتے ہیں چھوٹے بچوں کو عیدی دی جاتی ہے بڑوں سے گلے لگا جاتا ہے پیار محبت کا دِن ہوتا ہے وہ سب ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے گھر پر جاتے ہیں عید ملتے ہیں خوشی کا تہوار خوشی کا دِن ہوتا ہے عید جیسا تہوار ہمارا اور بچوں کو عیدی دی جاتی ہے چھے جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاپا بھائی سب ہمیں عیدی دیتے ہیں اور بہنوں کے یہاں پر مٹھائی کے ڈبے لے کر جاتے ہیں تو یہ ہماری بہت پُرانی روایت چلتی آ رہی ہے آں عید کی کے ایک روایت یہ ہے اور دوسری ہے شادی شادی پر ہمارے یہاں پر لڑکی جب ہلدی بیٹھتی ہے تو اُس کو پیلے کپڑے پہنائے جاتے ہیں سات دِن کی روایت ہوتی ہے ہلدی کی اور اُس جس کے اندر پیلے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور اُس دِن ہمارے یہاں پر دال چاول بنتے ہیں دال چاول بنتے ہیں دِن میں تو دِن کے کھانے میں اور جب لڑکی ہلدی بیٹھ جاتی ہے تو اُس کو سا سات دِن تک کوئی باہر کا جینٹس نہیں دیکھ سکتا بس گھر گھر کی فیملی بھائی بہن پاپا ممی یہ دیکھ سکتے ہیں اُس کو اور باہر کا کوئی بھی بن کوئی بھی آدمی نہیں دیکھ سکتا جس سے کہ سا سات دِن اُس کو نکاح والے دِن ہی دیکھے جاتے ہیں اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو اُس کے جو نکاح کے ٹائم جو اُس باندھ لی جاتی ہے اُس کی مہر حق مہر اُس کو ہاتھ کے ہاتھ آفٹر نکاح اُس کو دے دیا جاتا ہے وہ تو کافی ٹائم سے ہماری یہ روایتیں چلتی آ رہی ہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تہوار کی اور شادی وغیرہ میں جو ہوتی ہے روایتیں ساری یہ ابھی تک فالو کی جا رہی ہیں میرے خاندان میں میرے دادا پر دادا کے ٹائم سے جو روایتیں ہیں وہ ابھی تک چلتی ہوئی آ رہی ہیں سیم ہمارے یہاں پر ایسے فیسٹیول منائے جاتے ہیں اور ایسے سیم شادی کے پروسس جو بھی ہوتے ہیں پہلے کے وہی منائے جاتے ہیں آج بھی تو یہ تھی میری دو دو دو روایتیں